मुझे उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय या महाद्वीपीय खाद्य पदार्थ में से दक्षिण भारतीय पदार्थ पकाना बेहद पसंद है मुझे दक्षिण भारतीय पदार्थ में से इडली सांभर डोसा अत्यधिक प्रिय है इडली सांभर डोसा मुझे इतना प्रिय है कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं इसे जल्दी से पका लेती हूँ यह चावल से बनता है और इसकी सांभर जो दाल होती है उसमें अत्यधिक सब्ज़ियाँ होती हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं मैं अपने घर पर इडली सांभर अधिकतर बनाती ही रहती हूँ इडली बहुत ही कोमल होती है सफ़ेद रंग की होती है और वेजिटेबल इडली भी बना सकते हैं अतः मुझे सांभर इडली का सेवन करना बहुत पसंद है